हम लोग गंगा के किनारे पर हैं और हम लोग के दिन यहाँ स्नान करने जाते थे हम लोगों को कोई तैरने को सिखाया नहीं हम लोग अपने आप धीरे धीरे लड़कपन से ही नहाते हैं और रहते हैं तो हम लोग अपने से ही सीख लिए हैं और कई बच्चे नहाते वहाते थे तो डूब रहे थे तो उनको भी हम लोग पकड़े रहे और उनको उबाला हम लोग तो कभी नहीं डूबे भगवान की ऐसी कृपा है कि हम लोगों को तैरना आता था और गर्मी वर्मी के सीजन में भी हम लोग उस पार भी चले गए और चले आए ऐसी नौबत नहीं आई कि हम लोगों को डूबने का वह मिले मौका और अब तो हम लोग काफी उम्र दराज हो गए हैं तो इसलिए अब लो हम लोग साधारण जाते हैं स्नान करते हैं और चले आते हैं और बच्चों को लिए भी थोड़ा सिखाया गया और बताया भी गया और उनको अब डाँटा भी जाता है इसलिए कि मौका न रहने पर कोई न कोई को किसी रहने पर बच्चे कब डूब जाए या का हो इसलिए उनको थोड़ा डाँटा भी जाता है और इसी तरह से हम लोग अपना और कार्य चला रहे हैं और चलते हैं तैरने वैरने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है और न हम लोग ऐसा सोचते भी हैं न हम लोग जल्दी अभी नाव आव की सुबिधा न मिलने पर भी पर भी थोड़ा यह हिम्मत थी कि हम लोग निकल जाएँगे ठीक है